शादी जैसे बड़े समारोह में पानी बहुत लगता है हमारे यहाँ पानी दो तरीके से आते हैं एक तो नर्मदा की लाइन आती है दूसरा की सुबेह कूलार पाइपलाइन के द्वारा पानी आता है लेकिन इतनी मात्रा में पानी एक साथ इकट्ठा करना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है इसलिए हम नगर निगम के द्वारा लाए जाने वाले टैंकों का उपयोग करते हैं या टैंक सात सौ लीटर के होते हैं और नगर निगम इन्हें छः सौ से सात सौ रुपये प्रति टैंकर के हिसाब से इन टैंकर को देती है इसके लिए आपको एक पर्ची कटाना होता है और इसके बाद जो है आपको मिल जाता यह दो तरीके के पानी देते हैं आपको एक पीने योग्य पानी होता है एक केवल उपयोग करने हेतु तो अपनी ज़रूरत के आधार पर यह लिए जाते हैं